हम लोग रिटेल में जो कपड़ा खरीदने जाते हैं वो गदौदिया कंपनी गंज में दुकान हैं वहाँ से हम लोग रिटेल में कपड़ा खरीदते हैं और अच्छे कपड़ा वह क क्वालिटी वहाँ की अच्छी होती है और खरीद लेते हैं और और सब और हाल में अब कि किराने में भी किराने का सामान भी जब लेते हैं तो वहाँ अच्छे दूकान अच्छे लेते हैं सभी तो थोक में ज़्यादा जब सब्जी की ज़रुरत होती है जैसे शादी बियाह में हम लोगों को सब्जी का ज़रुरत होता है तो आढ़त से ताज़ी ताज़ी सब्जी खरीद लेते हैं

आढ़त में हमें अच्छी सब्जी मिल जाती है हरी ताजी सब्जी मिल जाती है और वहाँ कम दाम में भी मिल जाता है सब्जी ओनलाइन जैसे ओनलाइन के बारे में है तो ओनलाइन में सब्जी मँगाने में हम लोगों को किस तरह की सब्जी आती है वह हम देख नहीं पाते हैं उसमें कभी किसी तरह की खराब सब्जी भी आ जाती है और ओनलाइन ओनलाइन के बारे में बहुत तरह की बातें है आज उस कभी से हो पाती है कभी नहीं हो पाती है रिटेल रिटेल में तो अपना देख कर ले लेते हैं अच्छे से और कम दाम में भी हो जाती है समान भी अच्छा मिल जाता है जिस जिस तरह कपड़ा भी खरीद लेते हैं सब्जी सब्जी और भी ले लेते हैं हमें मुरलीगंज अच्छा सब्जी है हमेशा मिलते रहता है ज़रूरी पर हमेशा सब जगह मिल जाता है सब्जी की कीमतें भी बदलते रहती हैं कभी अच्छे दामों में अच्छी सब्जी मिल जाती है कभी खराब सब्जी मिल जाती है लेकिन हम लोग जब जाते हैं आढ़त में तो अपना सब देख कर सब्जी लेते हैं ऑनलाइन पर तो विश्वास नहीं किया जाता है कभी कुछ भी आ जाता है उसमें क्योंकि वह तो पेक होकर आता है कब का रहता है नहीं रहता है इसलिए वह ओनलाइन से तो उतना नहीं खरीद पाते हैं

सब्जी की कीमतें भी जीरा बदलते रहती हैं